जोंनि भारतनि भारतनि हारिमुनि भिथोराव जोंनि बर' हारिनि हारिमुआ गोमालांनो नाजागासिनो दङ जेरै बर'आ दामनाय देनाय खाम सिफुं सेरजा गंगोना जथा दङमोन नाथाय जोंनिया बर' हारिमुआ गावनि मोसानाय मोसानाय जेरै बागुरुमबा मोसानाय बा बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ हारिमुआ जोंनि हारिमुनि दामनाय देनाया आगजुफोरा गोमालांनो हमबाय बेनिखायनो जोंनि हारिखौ बा बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय गाव गावनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ जोङो बोखांनानै लाखिनाया गाहाम जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि भिथोराव दामनो रोङै खाम सिफुं दामनो रोङै जथा दामनो रोङै जालांबाय मानो होनोब्ला बे भारत हादरनि भिथोराव जोंनि बर' हारिमुआ गाव गावनि हारिमुनि दामनाय आगजुफोरखौ खोमानानै लागासिनो दङ गावखौ रैखा खालामनो थाखाय हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बर' हारिया गावनि थांना थानाय दानाय लुनाय हारिनि काल्सार राव दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौ लाखिनो थाखाय जोंनि हारिमुआ नाजानो गोनांथार जायनि थाखाय जोंनि भारतनि भिथोराव बर' हारिया जेरै न'आव दानाय लुनानै जि दानानै गामसा दानानै गानोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बर' हारिया मेसिनआरि गुबुनारिनिफ्रायसो मेसिनाव दानाय बायदिखौसो गाननो हमबाय जायनि जाहोनाव बर'नि बर' हारिनि हिन्जावफोरा जेरै दानो लुनो रोङै आरो खोमालांनो हमबाय बेनिखायनो जोङो गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय गाव गावनि गाव गावनि हारिमु जेरै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो जोङो बयबो रैखा खालामनो थाखाय नाजानो थाखाय जों गाव गावनि खौसेथि एबा रैखाथिनि थाखाय गावनि नाजानो गोनांथि जानानै फैबाय जायनि जाहोनाव जोङो बर' हारिया जेरै हारिमु गैयै उनावहाय रैखाथि गैयै जालांनो हासिगौ बेनिखायनो जों बयबो गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जों खौसे जानानै नाजानो थाखाय जोङो गोसो होनानै बोलो फोरानानै लाखिनो गोनां जागोन जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन हारिजों इयुनाव नासय जागोन आरो जोंनि हारिमुआ गोमालांनो हागौ बेनिखायनो जोङो गाव गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जों बयबो नाजानो थाखाय खौसेयै बोलो होनांगोन नङाबा जोङो जोंनि हारिमु गोमालाङोबा दामनो रोङै सिफुं दामनो रोङै खाम दामनो रोङै जथा दामनो रोङै जालांनो हागौ बेनिखायनो जोङो बयबो हारिनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जों नाजानो थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैबाय